देखिऔ जेना जेना मनुष्यके विकास भेलै हँ ओना ओना हर चीज अहाँके काजमे मतलब लोक अपन अपन तकनीकके बढ़ेलकै हँ ताकि लोकके कनी सुविधा होइ तऽ जेना पहिने अहाँके मनुष्यके द्वारा या लोकके द्वारा जे किछु बनाएल जाइ छलै ओहिमे किछु किछु ने मतलब कमिओ रहै छलै तऽ नीक लागै छलै मेहनति लोक केने छलै लेकिन आइकाल्हि डिजिटल अहाँके एतेक अच्छासँ बनऽ लगलै अहाँके जे कि ओहिमे अहाँके मतलब एररके तऽ कनिओ गुञ्जाइश रहबे नहि करै छै आओर रहबो कएल तऽ मतलब जे मनुष्य बनबै छै ओहिमे ठीक करबाके आओर डिजिटलमे ठीक करबाके काफी अन्तर छै इजी भऽ जाइ छै अहाँके आइकाल्हि अहाँके डिजिटल घड़ीके जे छै से पहिने लोकके घड़िओ रहै छलै हाथपर ओहिमे बस टाइम देखबै छलै लेकिन आइकाल्हि अहाँके बी पी इनवायरमेन्ट कतेक पॉल्यूशन छै कहाँ कि छै आओर सङ्गहि एक फोन अहाँके जेबीमे अइ तऽ अहाँ ओहिओसँ बात कऽ सकै छी तऽ ई सबके जे छै से मनुष्य अपन अपन मतलब उपयोग इजी करैके लेल कोनो भी चीजके सुविधाके लेल खासकऽ अगर बनेलकै हँ तऽ काफी अच्छा छै दुनू चीजके अपन अपन जगह अपन अपन ठीके छै लेकिन अहाँके जेना मनुष्यके कलाके अलग अथी रहै छै ओकर अलग तरहके एगो देखबै आओर बुझि जेबै अहाँ कि नहि नहि मनुष्यके बनाएल छै आओर डिजिटल अहाँके अलग लागत ओकर अहाँके अलग तरहके जे छै से प्रवृति छै कि नहि ई बढ़िआँ लागि रहल छै ओहि हिसाबसँ